हमारे यहाँ कैंसर हृदय रोग जैसे कि विभिन्न बीमारियों का इलाज अच्छी तरीके से हो जाता है जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं हमारे यहाँ काफी जिले में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है ऑपरेसन के भी सुविधा है जो जरूरत पड़ने पर ऑपरेसन भी हो जाता है उनके

खर्च आते हैं मैं काफी कठिनाई भी होती है हमें खर्च देने में देने में बड़ी हॉस्पिटल है बाहर से भी डॉक्टर आए हुए हैं हमारे यहाँ जो इलाज है टाइमली हो जाता है टाइम से और उनके डॉक्टर के जो भी फीस या खर्च होता है थोड़ा परेशानी होती हैहमें उनका फीस जो डॉक्टरी हॉस्पिटल के खर्च देने में लेकिन इलाज तो हो जाता है काफी हद तक मतलब हम लोग यहाँ से कुछ मतलब परेशानी नहीं होती इलाज कराने में काफी जो है हद तक ठीक है हमारे यहाँ इसका इलाज दवा हॉस्पिटल में है अच्छी तरीके से सब हो जाता है